असांजे गांवनि में स्वास्थ्य सेवाऊं ॾाढियूं घटि आहिनि उते चोथाई हिसा हिसो रहंदा आहिनि इनकरे शहरनि में स्वास्थ्य शेवा वधीक आहे उन्हनि खे का बि परेशानी थींदी आहे त यकदमि गांवनि खां वीचारा शहर में दौड़ी ईंदा आहिनि ऐं असांजे गांवनि गांव शहर जे पासे में नंढा नंढा गांव आहिनि उते त बिल्कुलु ई शेवा आहे ई कोने ऐं शहरनि में शहरनि में शेवा वधीक आहे स्वास्थ्य केन्द्र वधीक खुलियल आहिनि